اتر پردیش میں بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر لوگ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں اور وہاں کے موسموں سے محظوظ ہوتے ہیں اور وہاں کے قدرتی مناظر سے اپنے آپ کو محظوظ کرتے ہیں اس میں بہت سی چیزیں ہیں جیسے کہ اس میں ایک اتر پردیش کا ایک شہر جس کا نام لکھنؤ ہے یہاں پر بہت سی ایسی ایسی چیزیں ہیں جہاں لوگ دور دراز علاقوں سے اور دوسرے علاقوں سے آتے ہیں سیر و تفریح کی نیت سے آتے ہیں اور اپنے بہت سے اخراجات پیسے کو خرچ کرتے ہیں یہاں پر آنے میں اسی میں سے سب سے بڑی چیز جو یہاں لکھنؤ میں سیر و تفریح کے لیے مانی جاتی ہے وہ بھول بھلیا ہے جو پرانا اور نیا بھول بھلیا دونوں یہاں پر لوگ امریکہ اور لندن اور دور دراز سے دبئی اور دور دراز علاقوں سے آتے ہیں اپنے بہت سے پیسے یہاں پر آ کے خرچ کرتے ہیں اور یہاں پر گھومتے ہیں سیر و تفریح کرتے ہیں اسی میں سے یہاں کا ایک چڑیا گھر ہے اور گھنٹہ گھر یہ سب چیزیں تفریحات کے لیے میسر کی گئی ہیں لوگوں کے لیے اور یہاں لوگ بہت دور دراز علاقوں سے آتے ہیں